नमस्ते ऐसा भैया हमको थोड़ा फूल चाहिए हमको तीनों फूल चाहिए तीनों सिस्टम के लिए हाँ तो गुलाब फूल छुट्टा चाहिए ठीक है ना अरे बड़ा महंगा है सर चलिए ठीक है वह वह फूल मुझे गेना वाला गेंदा वाला फूल जो बड़ा बा जो बहुत बड़ा बड़ा होता है सफेंद गेंदा हाँ और नारंगी गुलाबी वाला फूल और अड़हल वाला सफ़ेद भी चाहिए और ललका वाला चाहिए भी ना माला चाहिए हाँ नवरात्रि है उसमें चढ़ाने के लिए वही ठीक है ठीक है कोई दिक़्क़त नहीं है सौ पीस कर दीजिएगा और जो इतना फूल थोक होगा ना वही बीस बीस तारीख़ को आएँगे हम सुबह सुबह में आए दस बजे आ जाएँगे हम भैया बनारस से बोल रहे हैं आप वही जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहीं पर मिलता है अच्छा वहीं पर हम आ जाएँगे

नहीं हम आएँगे तब ना बात कर रहे हैं नहीं नहीं हमारा नंबर सेव कर लीजिए भैया हम ज़रूर आएँगे और हम दस बजे आपके यहाँ आ जाएँगे आपको इस्कूल आने में टाइम लगेगा ना दस बजे तो आते हैं हाँ तो हाँ ठीक है हम आ जाएँगे यही नंबर आपका आए रहेगा ना

नहीं अथवा इसी में होता है फितनी उतनी होता है फूल मतलब मंगाए नहीं पाए बढ़िया से मतलब रहे फूल में हाँ फिर बहुत कोमल होता है ना डेकोरेशन भी करना है जयमाला भी सजाना है अरे पूजा पाठ के लिए भी थोड़ा फूल चाहिए अच्छा

हमारे पास है गाड़ी इंडिका है